जय झूलेलाल मां पंहिंजे ॻाइण जे लाइ सुबुहु जो ऐं शाम जो रियाज़ कंदो आहियां मूं वटि हारमोनियम आहे सैम्प्लर आहे जिते मां वेही करे कलाकु ॾेढ कलाकु सुबुहु जो ऐं कलाकु ॾेढ कलाकु शाम जो रियाज़ कंदो आहियां सरगम चवंदो आहियां ऐं जेको बि गीत या भॼनु मूंखे ॻाइणो हूंदो आहे त उहो हिकु वारी ॿ वारी टे वारी ॻाए ॻाए करे हुन जो रियाज़ कंदो आहियां सा जो रियाज़ ज़रूरु कंदो आहियां स जे रियाज़ सां अगरि सा अगरि हुन जो रियाज़ थी वञे त जेको आहे गले खे आरामु मिलंदो आहे ॻाइण में सुठो लॻंदो आहे कई वारी दिक़त हुन जॻह ते अची वेंदी आहे जाते कोरस जी ज़रूरुत आहे पर हुते कोई मुंहिंजो साथी कोन्हे पर हिन ॻाल्हि खे बि मां दूरि करण लाइ धीरे धीरे पंहिंजे रियाज़ खे पको थो कया ओम जो रियाज़ कंदो आहियां सा जो रियाज़ कंदो आहियां ऐं सरगम जेकी जेके शइ ज़रूरी झे हुन जो रियाज़ कंदो आहियां जय झूलेलाल